हमारा बच्चा पढ़ता लिखता है पढ़ लिख करके ता तनी पढ़ियो लिखियो लेता है थोरा मैचो क्रिकेट खेल लेता है पढ़ता है मस्त खेलता है क्रिकेट खेलता है छक्का लीडो खेलता है सब खेलकूद के टाइम टाइम से खेलता है टाइम टाइम से पढ़ता है टाइम टाइम से खाना खाता है टाइम टाइम से हर काम करता है रोजगार करता है खेल कूदेगा तब न देह में फरहरी आएगा खून चालू रहेगा देह स्वस्थ रहेगा देह में कोई रोग बिलाई नहीं बा उसी नहीं खेलता है इन लोगों को लगता देह जम रहता है बहुत दर्द पड़ता है फिर सब जम से बहुत प्रोब्लम बढ़ जाता है दुःख बीमारी बढ़ जाता है आप उठाय बैठाय न तो पैर में दर्द होने लगता है जितना चल फिर करे जितना खेल कूद करे कूद कूदे खेले उतना हमें फायदा है खून चालू रहेगा सारा दुख बीमारी नहीं होगा टाइम टाइम से खाना होगा टाइम टाइम से घर रहना होगा टाइम टाइम से पढ़ना जाना होगा अपना पढ़ के आएगा तो लिखे पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा आगे में संस्कार बढ़ेगा रोजी रोटी बनेगा कोई न कोई चकरी करेगा कोई बिजनेस करेगा इसलिए के पढ़ना चाहिए बच्चा सब के पढ़ना पढ़ करके आ करके खाना पीना चाहिए खा पी करके तब खेलना चाहिए कुछ पच पीकर दो चार घंटा तब खेल खेलि खेलिबे न करेगा बच्चा सब खेल करके अपन जे हाथ पाँव कर लेगा खून चालू करता है खून चालू से बच्चा सब नहीं सिया नहीं खेलता है ना तो खून चालू नहीं होता है नहीं खेलने जाता है तो खून चालू होता है जो बच्चा सब के ठीक रहता है नस नस में खून फैलता है औ त नहीं खेलता है तो जाम हो जाता है बच्चा सब गोड हाथ फूलने लगता है सर में दर्द गोड में दर्द डाँड में दर्द देह में दर्द पूरा सब कब दर्द हो जाता है खेलने पर भी नहीं ओके बाद दर्द खून चालू हो जाता है तो दर्द कम होता है इसीलिए खेलना चाहिए पढ़ना चाहिए खेलना चाहिए बच्चा सब के आगे में बढ़ना चाहिए कोई न कोई चकरी करना चाहिए खेल कूदेगा तो न पुलिस में नौकरी करता है लड़का सब लड़की सब एके न कूतता है क्रिकेट खेलता है मैच खेलता है कूदे होता है तो पुलिस की नौकरी होता है कोई अरमी में नौकरी होता है इ सब के बच्चा स की सब सबको सिका आती है बच्चा सब के बहुत संस्कार है बच्चा से पढ़ लिख कर सारा अकेले ज्ञान करके बच्चा स हाँ पढ़ लिख करके आगे में बढ़ता है बच्चा स क्रिकेट मैच खेल करके देह के फुर्ती रहता है फुर्ती बनाता है देह में कष्ट नहीं होता है डरने से गिरने या गिरने के बाद में बहुत खून चालू रहता है कष्ट न होता है बच्चा सब के पूरा पूरा दिन में बच्चा सब दौड़ते रहता है रात कर दस बजे से बारह ठ सत बजेला अच्छा पाँच बजेला लोग सूता है और उठता है तो फिर इस्कूल जाता है इस्कूल से आता है तब फिर क्रिकेट खेलता है मैच खेलता है तो छक्का वीडियो खेलता है फूटबाल खेलता है कुच्छो करता है बच्चा स खेलने पढ़ने में बहुत बच्चा सब बीजी रहता है उतना का पढ़ता है लड़का सब आगे में बढ़ता है पढ़े लिखे खेलेगा तब न अके अकेले ज्ञान होगा औ पढ़ेगा तब न बहुत संस्कार बच्चा स है बहुत खेलता कूदता है बच्चा स खून चालू रहता है देह स्वस्थ रहता है मोटापा नहीं आता है खेलने से पतरा हो जाता है स्वस्थ चेहरा रहता है कुछ दिक्कत नहीं आता है ऊपर पर हाथ में कूदता रहता है त खून चालू रहता है बच्चा सब के खेलने में मैच बहुत अच्छा लगता है सब बच्चा खेले परे अच्छा रहे बच्चा सब खूब स्वस्थ रहे बच्चा सब और नहीं खेलेगा तो मोटापा आ जाएगा बच्चा सकेला स्वस्थ फल जाएगा डरा गे खून जाम हो जाएगा त बच्चा सके अच्छा नहीं रहेगा बच्चा स खूब अच्छा रहे भले क्रिक बैट खेले क्रिकेट खेले और पढे लिखे होशियार बने जागे नहीं के लिए बच्चा सब स्वस्थ रहना चाहिए बच्चा सब पढ़ लिख कर के आगे में बढ़ना चाहिए क्रिकेट मैच खेलना चाहिए तब नौकरी चाकरी अच्छा मिले बच्चा सके पढ़े लिखे होशियार बने और ठीक रहे बच्चा सगो हा स्वस्थ रहे चले बढ़े और अच्छा सा रहे बच्चा सब